हमारे पास जो पशु हैं जो बीमार पड़ जाती हैं एक पशु से दूर रखते हैं उसको ताकि इसको दूसरी बीमारी दूसरे को नई हो जाए इसलिए इसका दवा दारू करते हैं ये उनके अलग बांधा जाता है उनको नहीं जगह है तो उनको जो है ताटी बाँधकर के और ऊपर से पीढ़ा रख देते हैं प्लास्टिक बांध देते हैं कि उसी में पड़ी रहे एक अलग से जब तक वो ठीक नहीं होती है तब तक उसको हम अलग रखते हैं और उसको सुबह उठना है उसको रात में डर लगता है कितनी बड़ी जानवर बांधे हुए हैं तो उसको कुछ हो नही जावे रात में उठते हैं तो कोई बोलता है कि शीत लग गई है तो उसको क्या करते हैं उसको जो टाट का बोरा होता है जूट का जो बोरा होता है इस बोरे को धुँआ देते हैं इसको रातभर फिर बैठ के दो घंटे तीन घंटे धुँआ देते हैं सुबह उठते हैं शाम को उठते हैं फिर इसको देखते हैं फिर डाक्टर बुलाते हैं डाक्टर बुलाएंगे फिर इसको डाक्टर इजेक्सन देगा और बोलेगा हम बोलेंगे भाई हमारे इतना पैसा नहीं है तो जो पशु डाक्टर हैं वो बोलते हैं चलो ठीक है भईया तुम्हारे पास नहीं जो भी है हमारा दवा का पैसा दे दो हमारी मजदूरी मत दो तो क्या करने उसको दे देते हैं कोई कोई ऐसा डाक्टर होता है वो नहीं मानता कोई कोई सा डाक्टर होते हैं तो मान जाते हैं वो तो उनको उनको ये होता है चलो भाई इसके पास होता तो जरूर देता दिखाते हैं देखो हमारा ये घर है मकान है और यही है सर यही है सर कि जो हमारे हिन्दुस्तान के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो हमको सुविधा देने के लिए और सुविधा को शौचालय दिए हैं और हमको जो है कि पहले जो शौचालय दिए हैं गइया गोबरों के लिए गइया के लिए भी जो अभी जो मिसन चलाए हुए हैं वो मुझे पता लगे किस गाँव गाँव में आने वाला है तो गाँव गाँव में आ जाएगा तो उसको इसीलिए वो रहने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है तो इसको लिए एकाध शौचालय यदि हमको भी मिल जाएगा तो अच्छी बात है और सरकार की तरफ से सबको मिलता है हम भी तो विकलांग आदमी हैं हमको भी मिलना चाहिए जरुर अब मोदी जी से योगी जी से हमारा प्रार्थना रहता है कि ये सब बीमारियों के लिए कैसे हम दूर होंगे जो हमारी भैंसे बीमार हो जाती हैं तो उनको दूर रखना पड़ता है दवा दारू करना पड़ता है इसके लिए हम आपसे भी कहेंगे ऐसे नहीं हम दूसरे से थोड़ी कहने जाएंगे हम अपनी सरकार से कहेंगे जिसको हम ओट देते हैं जिसको हम ओट देते हैं हम उसी से कहेंगे और हमारा आधार कार्ड से मान लो जैसे से हम जिसको वोट देते हैं उसी को कहते हैं और ये जो भैंसा गोरी हैं तो भाई बीमार हुई जात जो आदमी होते बीमार पड़ जाते हैं पाँच पाँच लाख का जो आयुष्मान कार्ड बनता है उनके लिए तो आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है ना उनके सरकार की मदद होनी चाहिए बस और कुछ नहीं वो गाँव गाँव में भेजेंगे मिसन भेजेंगे तो हो जाएगा